अस अपनी फसल बचाने कोला जानवर डंगर कोला पता केह् करदे पैह्ले नंबर इयै की मटके लांदे ओह् खंभे जन दब्बियै की ओह्दे कोला जानवर बगैरा चिड़ियां जो बी ऐ जेह्ड़ी फसल खराब करदियां ते की ओह् डरन एह्दे कोला कि थोह्ड़ा बचाऽ होई जा फसलै दा ओह्दे बाद दूऐ नंबर अस एह् करदे कि फसलें ई केईं बारी इयै बांदर बड़े अज्जकल बड़े चला दे ते जादै फसल खराब करी ओड़दे मक्की कनक किश बी नेईं बिल्कुल खराब करी ओड़दे त्रोड़ी ओड़दे ते उनें ई ओह्दे बचाने कोला असें बाड़ियै पीपे लाए दे होंदे की जेल्लै अस पीपे ठ्होरदे ते लोग बजांदे बांदर नस्सी जंदे ओह्दे कन्नै ते ओह्दे बाद त्रियै नंबर एह् आक्खी सकदे कि ते जियां जियां कई दोआई जेह्ड़े लोकें दे डंगर ते लोकें लावारिस छुड़े दे होंदे खुल्ले ते एह्बी केईं बारी बाड़ियै गी लंग्गी जंदे ते इंदे आस्तै बी असें बाड़ियै साईड साईड बाड़ियै तारें दा झ'ल्ल दित्ते दा होंदा ता की एह् फसल खराब निं करन ते केईं लोकें दे खुल्ले दे होंदे ते साढ़ी फसल अस लोकें गी पैह्लें सनाई ओड़दे की अगर किश बी नुक्सान होया साढ़ी फसलै दा थुआढ़े डंगरें किश कीता ते असें पैसे थुआढ़े कोला लैने होर अस इयै कि होर अग्गें एह्बी होई सकदा कि आं दोआई जियां साढ़ी फसल गी कीड़े लग्गे दे होंदे ते अस दोआई कीड़े कोला बचाने गल्ला भी उसी उसी ओह् करी सकदे एग्रीकल्चर डिपॉर्टमेंट असें गी दोआइयां शोआइयां दिंदे की आं अपनी फसलें गी कीड़ें शीड़ें कोलाल बचाओ जां इत्थें अपनी हट्टी बी थ्होई जंदी दोआई ते ओह्दे कोला बचाने कोला अस दोआई सुट्टदे ते साढ़ी फसल शैल होंदी होर